जी मैंने पहली बार खाना बनाना जब शुरू किया तब मैं किशोरा अवस्था की थी चौदह वर्ष की तभी मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया तो पहली बार में तो यानी मम्मी ने बताते गया तो वैसी बनाती गई मैं तो थोड़ा सा यानी ठीक ठीक सा बना लेकिन धीरे धीरे जब मैं खाना बनाना शुरू कर दी तो फिर खाना मुझे अच्छे से बहुत अच्छे से बनाने लगी फिर मेरी शादी हो गई तो और भी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई तो हर एक प्रकार का सभी प्रकार का काम आ गया तो मैं और भी अच्छा खाना बनाने लगी फिर सभी लोग मेरे खाने को पसंद करने लगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यानी बिजनेस के रूप में लूँ खाना बनाने का टिफिन सर्विस चालू करें हम तो सभी पसंद करते थे मेरे खाने के लिए तो हम लोगों ने फिर टिफिन सर्विस शुरू किया तो सभी मेरी खाने की तारीफ करते थे ऐसी करके यानी मैंने अपना टिफिन का सफर शुरू किया